असांजे हिक क्षेत्र में अक्सर ॾिसणु अचणु वारा पक्षी त इलाही आहिनि मां तव्हांखे ॿुधायां त हिते मोर आहे ढेल आहे पोपट आहे चकली आहे कागड़ो आहे बतक आहिनि अछा थींदा आहिनि जेके मुर्गियूं आहिनि अलॻि अलॻि इलाही हिते ॾिसण ईंदियूं आहिनि मां हुन मुंहिंजा मोस्ट फेवरेट तव्हांखे चवां जंहिंखे ॾिसी करे आनंद ईंदो आहे जा कंहिं महिल कंहिं महिल पक्षीयुनि सां पाण ॻाल्हाईंदा बि आहियूं मां तव्हांखे उहो बि एक्ज़ामपल ॾींदमि मोर आहे ऐं पोपट आहिनि इहे ॿई मुंहिंजा मोस्ट फेवरेट आहिनि जंहिं महिल मोर पंहिंजी पंखूं ॿई खोलींदो आहे बिन्हनि पासां त ईअं सॼो गोलु ठही वेंदो आहे हुन जो कुझु नज़ारो सुनहरो ई हूंदो आहे जंहिंखे ॾिसी करे मन आनंद ई आनंद थी वेंदो आहे कॾहिं उहो नज़ारो अहिड़ो न हूंदो आहे की बई हीउ नज़ारो मज़ो न आयो त इहो नज़ारो कुझु सुनहरो ई हूंदो आहे जंहिं सां मन कॾी भरजंदो ई कान्हे मन हमेशा तियारु ई हूंदो आहे की बई कंहिं महिल मोर पंहिंजा पंख खोले मां इहो नज़ारो ॾिसां त उहो कुझु नज़ारो अलॻि ई दिल में जॻहि खणी वेठो हूंदो आहे ऐं ॿिए पक्षीअ जी ॻाल्हि कयां त पोपट आहे पोपट हीअं इलाही सम्झू पक्षी आहे कंहिं महिल कंहिं महिल पाण हुन सां वेठा हुजूं जा सेखारे त उहो पाण सां कहिड़ा कहिड़ा अखर ॻाल्हाईंदो बि आहे मां घणी दफ़ो वेठो हूंदो आहे त पोपट सां वरी भगवान जा नाला बि खणंदो आहियां राम राम बि चवंदो आहे कंहिं महिल झूलेलाल झूलेलाल बि कंदो आहे भॻवाननि जा नाला खणाए करे बि पक्षी बि भॻवाननि जा नाला खणंदा ऐं भॻवान जा नाला बि जपनि था पाण चई था सघूं त इहो कुझु अलॻि ई आनंद हूंदो आहे पाण खे वेही करे पक्षियुनि सां गॾिजी पाण विहूं था कयूं था पक्षी बि सम्झनि था पाण खे जां ॻाल्हाइनि था पिया भॻवान जो नालो खणनि था पिया इहो कुझु अलॻि ही नज़ारो हूंदो आहे अलॻि ई पाण खे मन में आनंद ईंदो आहे जा पाण हीउ सभु शइ कंदा आहियूं त हीअ कुझु अलॻि ई फीलिंग्स पाण चई था सघूं त हुजनि थी पियूं जेके पाण कयूं था पया